ओइ र' र' र' नों मानो हेलमेथ गानाखै र' र' लाखि र'

माबा लेखाया मा मा दं नोंनाव लाय जेबो लाबो जेबो लाबोयाखै हाब बे हेलमेथ हेलमेथ गैयिनि फासस'आर सि गैयैनि फास्स' नोंथ' सेस जाथारसिगोनलै दिनै होखानांसिगोन नङा नों गनाय नङा साला बिदि बाइक सालायनो मोनो नोङो लेका गैया हेलमेथ गैयानो फैसा नां मा जानाय नङा बिदि नोंनाव फैसा दं ना गैया दा नोंनाव फैसा गैयाबा नों थाना सिम थांनांगोन आंजों खनसिदार जानाय नङा नों थानायाव थांदो नङाबा फैसा होदो बिदि गैया नों रुलस बाइ रुलस फैसा हो नोंनाव लेखायानो गैया आर हेलमेथ बो गैया दा थ' हेलमेथ गानाबानो येथ'बां जाखादों नों मोनथिखायो ना खाथिबाबो नों बे जोंनि रुलस बाइ रुलस जोंना रुलस आनो बेनोखा नों फैसाखौ लाबोदों ना लाबोयाखै खिथादोल' बारा नङा एकहाजार ल' एकहाजार एकहाजार औ जाया जाया एक हाजार नांगोन दे बैलाय सिफियावनो दंखायोगोनदां नायलाय नायलाय बेलाय बेलाय दे दे फास्स' आनो जागोन दे दे